काणकोण जिल्ल्यांतल्यो मुखेल सांस्कृतीक आनी सामाजीक परंपरा दिवजा शिशारणी शिगम्या वेळार गोफ विणप घोड्यामोडणी पयलींची गड्या जात्रा टोको इत्यादी काणकोणांत क्रिस्तांव हिंदू दोनूय धर्मी लोक एकचारान रावता एकमेकाच्या उत्सवांनी एकमेकांगेर वता कोणूय पळयल्यार आमच्या काणकोणाची तुस्तूच करतले